ماہی گیر یہ بھی ایک پیشہ ہے اور بھی بہت سارے پیشہ ہیں جو کہ کیا جاتا ہے تو ماہی گیر جو ہے یہ ایک پیشہ ہے اور دوسرا پیشہ جو ہے تقابلی نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ماہی گیر والا پیشہ جو ہے دوسرے تقابلی نظر سے اگر دیکھا جائے تو دوسرے پیشہ سے کچھ مختلف ہے کیسے مختلف ہے وہ اس طریقے سے مختلف ہے کہ ماہی گیر جو ہوتا ہے ماہی گیری والا پیشہ جو ہوتا ہے یہ روز دن الگ الگ طریقے سے اور الگ الگ ٹائپ سے کیا جا سکتا ہے فور ایگزامپل اگر مثلاً ہم کہیں کہ ماہی گیر جو ہے وہ مچھلی کا جو مطلب سیلنگ کرتا ہے وہ جو اس کا پیشہ ہے تو ایک دن صرف ایک ہی طریقے کا مچھلی یا ایک ہی طریقے سے وہ فشنگ نہیں کرتا ہے کئی طریقے سے وہ فشنگ کر کے لاتے ہیں اور مارکیٹ میں لا کر کے اس کا جو ہے سیلنگ کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ چاہے تو سمندری مچھلی کا بھی وہ کیا کر تکتے فشنگ کر کے وہ اس کا پیشہ کر سکتا ہے اسی طریقے سے اور ندی نالے اسی طریقے سے تالاب میں جو ہے جو مچھلیاں پالن کر کے بہت ساری کٹیگری کی جو مچھلیاں لا کر کے وہ فشنگ کر سکتے لیکن بالمقابل دوسرے پیشے کے تقابلی نظر سے اگر دیکھا جائے اگر مثال کے طور پر ہم لیں اگر کپڑے کا کپڑے کا پیشہ اگر کریں تو اس کے اندر بھی بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں مختلف مختلف قسم کے ہوتے ہیں لیکن جو مزہ اور جو دلچسپ کہانی ماہی گیر والے پیشے میں وہ اس کے اندر نہیں ہے کیونکہ ماہی گیر والے پیشے کے لیے جو مچھلیاں جمع کرنی ہوتی ہے اورمچھلیاں جمع کرنے کے لیے روز دن جو ہے ماہی گیر حضرات جو ہے وہ یا تو وہ سمندری ساحلوں کا وہ دورہ کرتے ہیں یا پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ دریاؤں کے ساحلوں کا کیا کرتے ہیں دورہ کرتے ہیں پھر جال کے ذریعے سے یا پھر اور کسی بھی طریقے سے مچھلیاں کو پکڑ کر کے یکجا کرتی ہے جمع کرتے ہیں پھر اس کو لاتے ہیں یا کبھی تو جو مطلب وہ اپنا پرائیویٹ سیکٹر والا جو ہوتا ہے جو تالاب میں مچھلیاں پالن کرنے کرنے کے لیے جو وہ جمع کرتے ہیں مچھلیوں کو اس سے وہ فشنگ کر کے لاتے ہیں اور اس کو مارکیٹ میں لا کر کے جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو سیل کرتے ہیں یا پھر کبھی جو ہے چوڑی وغیرہ میں اسی طریقے سے جو نہریں ہوتی ہے جو آزاد مچھلیاں ہوتی ہے جو پالی ہوئی نہیں ہوتی ہے آزاد مچھلیاں ہے تو اس کو پکڑ کر کے لاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے مزہ کچھ دو بالا ہو جاتا الگ سی اس کے اندر دلچسپ کہانیاں ہو جاتی ہے ندی نالے جھرنے سمندری جو ہے علاقے ساحلی علاقے اس طریقے سے دریاؤں کے ساحلی علاقے کو جو نظارہ جو اس کو دیکھنے کے ملتا ہے روز دن الگ الگ طریقے کا الگ الگ علاقے کا الگ الگ خطے کا الگ الگ حصوں کا یہ کچھ الگ ہی دلچسپ کہانی بنا دیتی ہے بالمقابل دوسرے پیشہ کے مقابلے میں اگر ہم نے گروسری اسٹور کا تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے لیکن وہ اس طریقے کا نہیں ہوتا ہے ماہی گیر کے طریقے کے الگ الگ جگہ پہ جا کر کے الگ الگ علاقے کو دیکھ کر کے یہ دلچسپ چیز دلچسپ واقعات دیکھ کر کے یہ ساری چیزیں اس کے مطلب مطلب کھاتے میں نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے جو ہوتا ہے ماہی گیر کا پیشہ جو ہوتا ہے ایک دوسرے پیشے سے تقابلی نظر سے کچھ مختلف ہو جاتا ہے اور دلچسپ ہو جاتا ہے